औ आङो साराय गंसे लाबोदोंमोनहाय लस जाबाय एखे सारायानो ना एउनायाबो गेब्ले जोबो गोब्राथार आमफ्राय जा सुखांनान दोनब्लाबो माराम खाजोबो बसनथ' ओंखारो बेराद लस जाबाय माबा थिनालि बाजाराव लांदोंमोन आं एखे मालाय साराय मोजाङा स्लिम स्लिम जाखायो गैया नायाबो गेब्लेजोबो आरो मानजिब्लाबो मोजां स्लिम जाया बायथारलाहां दाना बिदि फानला बायनाय बाजाराव दखान सिथायावसो बायसां एबार एसे एनै होनैफिननो मोननाय सोलायहैफिनो मोननाय बा हाथायाव बायलां एखे नांथारगौ होननानै लाबोबाय खामानि होआसै गोदानसो बायफिन नांगौ जाबाय थाखा एरैनो लस जाबाय जारलासो